हाँ जी हेलो नमस्ते जी मैम बोलिए मैम ऐसा तो मेरा नहीं हुआ है

मैम अभी तो ऐसे क्या क्या सुविधा मिलेगी एल आई सी में से कितना पर्सेंट प्रॉफिट मिलेगा ऐसे मान लीजिए कि हम अभी मेरा जैसे एक्सीडेंट हुआ है अगर अभी बाईस साल ऐज है हम मान लीजिए पंद्रह साल का करवा लिए हैं तो फिर कितना जमा करना पड़ेगा और और कितना प्रॉफिट मिलेगा इसका अच्छा मैम ऐसे बोल बोलें कि अगर मान लीजिए किस प्रकार का एक्सीडेंटल केस अगर मैं कुछ हुआ माने हमें कुछ हो गया किस प्रकार के केस के लिए मिलेगा

कितना पर्सेंट कटेगा मैम दस परसेंट मैम दस परसेंट काट के तुरंत ऐड हो जाएगा आधा अकाउंट मिलेगा कि कैश छः महिना मैम फिर अभी नहीं करवाएँगे फिर दूसरा कोई में ख़बर नहीं मैम छोड़ दीजिए फिर काहे की मान लीजिए अब काहे की ऐसे तो का काग़ज़ी प्रोसेस बहुत लंबा होता है जिसमें आदमी को बहुत लंबा टाइम लग जाएगा हाँ मैम मान लीजिए कि हम पैसा जमा करे थे प्रोब्लम होगी फिर प्रोब्लम होगी तो हम पेपर वेपर से बनवाएँगे फिर पेपर जमा करेंगे फिर कहेंगे यह तो बहुत लंबा टाइम माँग मान लो अगर इन इससे अच्छा इससे अच्छा तो आदमी अपने अकाउंट में रखें मान लीजिए कुछ थोड़ा ही ना कम मिलता है लेकिन गारंटी तो रहता है कि हाँ आदमी जाएँगे तुरत निकाल कर ले आएँगे ऐसा तो आपका लंबा टाइम होता है मैम ऐसे तो कर करवाने से ठीक है मैम ऐसे हम देखते हैं बात करते हैं घर में पत्नी से